ते इत्थुआं में अपनी सनान्नी आं अपने फ्यूचर दे बारै बिच ते में मतलब निक्के होंदे दसमीं तोड़ी मतलब सारी पढ़ाई सेम गै होंदी ठीक ऐ ते में ना मैथ बड़ा वीक लगदा हा ते मतलब इंया लगदा हा कि मिगी मैथ समझ निं होंदा ऐ मास्टर होर पढ़ांदे हे समझांदे बी ऐहे पर मिगी कदें उं'दा मैथ समझ निं आया ते में सोचदी ही कि मैथ बड़ा औखा सब्जेक्ट ऐ ते मिगी समझ ऐ निं आना कदें बी ते भी में मतलब ग्यारहमीं बारहमीं बिच में आर्टस गै लेते भी सोशल साईंस लैती आर्टस लैते ते भी मिगी घरेंआह्लें मतलब सारे गै आखदे भी तुसेंगी पता ते ऐ कि अज्जकल दी सोच इ'यै कि जिन्ने साईंस निं लैती ओह् अग्गें किश करी निं सकदा ऐ ते भी मतलब मिगी सारे आखदे तू किश निं करी सकदी तू एह् निं करी सकदी ओह् निं करी सकदी ते में आर्टस लेई लैते ते में सारेआं दियां गल्लां सुनियां ते बोलदे गै रौहंदे सारे भी केह् करना ते में आर्टस लैते ते भी में बारहमीं बिच आर्टस लेइयै मतलब जेल्लै में ग्रेजूएशन कॉलेज़ पुज्जी कॉलेज़ बिच मतलब में ओह् कीता कॉलेज़ बिच बी मिगी आर्टस लैने पे भी में भी इंग्लिश लैती उत्थें इंग्लिश बिच आनर्स कीती ते में सोचेआ एह्दे बिच एमए करगी ते भी पीएचडी करगी ते में मतलब कोई इंया शैल शिक्षक लग्गी जाह्गी कुदै अग्गें पिच्छें ते भी बी में मतलब जेल्लै ग्रेजूएशन करन लगी ते भी में ग्रेजूएशन करदे करदे भी मेरा ओह्दे ई मन निं लग्गेआ में सोचा दी ही केह् ऐ एह् ते भी में ना घर निक्के निक्के बच्चें गी पढ़ांदी ही ते उनेंगी बी मेथ पढ़ांदी ही भी इंया मतलब बड्डे बड्डे होई जंदे मैथ सौखा गै लगदा जेह्ड़ा मतलब उस टाईम औखा लगदा हा दसमीं बिच हून में ग्रेजूएशन बिच ऐं ते मिगी दसमीं दा मैथ बड़ा सौखा लगदा ते भी मतलब हून मिगी सौखा लग्गा दा ते में सोचेआ मतलब भी मिगी आर्टस बिच बी इंटरस्ट मेरा खत्म होई गेआ ते भी इंग्लिश बिच बी खत्म होइया ते भी में सोचेआ मैथ बिच पढ़ना हून में मतलब ग्रेजूएशन करा नी ते ऐं हून बी में सोचा नी कि में अग्गें जाइयै इंग्लिश बिच एमए किश निं करनी ते में जाइयै कोचिंग लेई लैगी कोचिंग बिच बैंक दा मतलब बैंक दी कोचिंग लैगी ते ओह्दे बिच मतलब जेह्ड़ा मैथ होंदा ओह् दसमीं तोड़ी गै औंदा ते मिगी लगदा ओह् में करी सकनी ते मतलब भी में उ'ऐ शैल लग्गेआ ते में करगी ते भी में ओह् लेइयै मतलब अग्गें पेपर बी दिंदी रौह्गी ते नौकरी मिगी लगदा हून लग्गी गै जानी ते मिगी ओह् हून इंटरस्ट होई दा ते मिगी लगदा हून में ओह् करना गै करना ते मतलब में सोचेआ निं की मिगी एह् बैंक बिच नौकरी थ्होई जाह्ग पीओ दी ते में पीओ दी कोचिंग लैनी शैल पढ़ना ते मतलब ते पैह्लें में आर्टस दिक्खो आं आर्टस लैते ते हून मिगी आर्टस बिच बी इंटरस्ट खत्म होई गेआ ते हून मिगी मैथ बिच पेई दा ते मतलब में हून पीओ दी कोचिंग करियै उ'ऐ लैना भी अगर दिक्खो नेईं होआ ते भी डिस्टेंस बिच एमए करी लैगी एमए करियै भी मतलब बीएड करी लैगी भी में टीचर गै लग्गी जाह्गी ते मेरा पैह्ला इ'यै कि में बैंक दी गै नौकरी करां ठीक ऐ भी मतलब बैंक दी नौकरी करां ते भी में टयूशन बी पढ़ानी होन्नीं घर ते अगर कोचिंग लैगी ते कोचिंग बिच बी उ'नें मिगी मैथ सखाना गै ते भी में मतलब इंया चाह्नीं कि अं'ऊ आपूं पढ़ानी ते में दूएं गी बी किश सखाङ निक्के निक्के बच्चे न अ'ऊं ग्रांऽ बिच गै रौह्न्नी ते भी मेरे निक्के निक्के बच्चे न मेरा मन ऐ की में उ'नेंगी बी किश सखांऽ पढ़ांऽ की के जेह्ड़े दसमीं धोड़ी बच्चे होंदे ना ओह् मैथ कशा बड़े घबरांदे न उ'नेंगी बड़ा औखा लगदा जि'यां मिगी लगदा ते भी मतलब कोचिंग दा मैथ मतलब मिगी उनें पढ़ाना गै ऐ ते मेरा मैथ इं'या ना स्ट्रांग होई जाना ते में सोचा दी मेरे घर जेह्ड़े मेरे निक्के निक्के मतलब मेरे मतलब चाचें तायें दे बच्चे न निक्के निक्के उनें गी बी में मैथ पढ़ांऽ मतलब उ'नेंगी मैथ पढ़ांऽ उंदे बिच जेह्ड़ा डर ऐ मैथ गी लेइयै ते में ओह् उंदा कड्ढी ओड़ां ते अगर उनेंगी मैथ होंदा होगा ते ओह् कोई बी फील्ड च जाह्गे ओह् सब्जेक्ट चूज़ करी सकदे जियां में दसमीं दे बाद आर्टस रक्खे दे हे ते ग्रेजूएशन बिच बी में आर्टस रक्खने पे लेकिन जि'नें दसमीं दे बाद मैथ रक्खे दा होग ओह् अग्गें जाइयै किश बी रक्खी सकदा ते ओह्दे आस्तै आसान होई जंदा कम्म सब बस भी इ'यै अग्गें सोच कन्नै मिगी ते मतलब मेरा जॉब ते करियर में एह्दे बिच गै बैंक बिच गै बनाना चाह्न्नीं की के बैंक च गै मेरे घरै आह्ले बी मतलब ग्रांऽ बिच रौहंदे ते उं'दी इ'यै सोच ऐ की कुड़ी सवेरे जा ते शामीं शाम होने तक्कर बापस आई जा घरै गी ते बैंक दी नौकरी इ'यै कि सवेरे जाओ ते शामीं पंज बजे घरै गी आई जाओ ते ओह्बी ऐ ते कन्नै मेरा जेह्ड़ा इंटरस्ट ऐहा ना ओह् मैथ बिच बनी आ ते अं'ऊ इ'यै चाह्नीं की मिगी इयै नौकरी थ्होई जा नाईन टू फाइव आह्ली नौकरी थ्होऐ ते जेह्ड़ा नाईट आह्ला टैम ऐ ओह् में अपने घरें आह्ले कन्नै स्पैंड करांऽ घरें आह्लें कन्नै गल्लां बातां करां उंदे कशा किश सिक्खां ते जेह्दे कशा मिगी बी किश सिक्खनै गी थ्होऐ ते नौकरी दा मिगी मतलब बैंक दी गै चाहिदी कोशिश करानी मिगी थ्होई जाह्ग पढ़ांऽ ओह्दे बिच ते भी मिगी ओह् नौकरी थ्होई जा